दर्शकों के भावना को जगा सकता है कौनसा डांस तो ऐसा डांस जिसमें हम किसी को कुछ मैसेज दे सकें जैसे कि जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि छोटे छोटे से कठपुतली बनाते थे और उनसे एक मैसेज पहुँचाते थे कि या फिर उन तक ऐसे मैसेज पहुँचाते कि जैसे कि घर की बेटियों के बारे में हो जाता था या फिर शादी ब्याहों को लेके होता था या सांस्कृतिक कोई कार्यक्रमों को लेके ऐसे छोटी छोटी कठपुतलियों से मतलब डांस की डांस को प्रसिद्ध प्रदर्शित करते थे जिसमें से कुछ भावनाएँ निकल आती थीं जिसमें जो मनुष्यों को या पुराने ज़माने के लोगों को अच्छा लगता था उनके मन को भा जाता था तो आज के ज़माने में भी ऐसे कई डांस हैं जिसमें जिससे हम जिसके प्रति जिसके साथ हम एक मैसेज दे सकते हैं लोगों को जैसे कि बहुत सारा डांस है जिसमें बेटी बचाओ की बात की जाए या फिर ये आजकल जि ज देशों में इतने जे बलात्कार हो रहे हैं उसके प्रति भी हम लोग बहुत सारे डांस से या फिर बहुत मैसेज ऐसे पहुँचा सकते हैं डांस के अनुसार और गरीबी को लेके या फिर अपने माता पिता को लेके जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता को रस्ते पे छोड़ देते हैं अपने माता पिता का ख़्याल नहीं रखते हैं उनके लिए भी ऐसे कई डांस होते हैं जिनसे जिनके एक मैसेज से शायद हम लोग ना हम लोग पूरी दुनिया का तो दुनिया का तो हम मन नहीं बदल सकते पर शायद कुछ लोग कुछ लोग उस चीज़ को देखकर अपने माता पिता का सम्मान कर सकें उन्हें अपने घर में रखें आप उनका साथ दें और ऐसे ही कई चीज़ होती है कि किसी की माता नहीं होती है किसी के पिता नहीं होते हैं तो उस वजह से उस उनके लिए भी हम एक मैसेज पहुँचा सकते हैं कि उनका होना और ना होना आपके लिए कितना ज़रूरी है